ہیلو السلام علیکم آپ نثار اخلاق لائیبریری سے بول رہے ہیں کیا آپ ان کے نمبر کے ایک دوست سے ملا تھا تو مجھے کچھ کسی کتاب کی ضرورت ہے نوائے اردو انگریزی تاریخِ اسلام میں پورنیہ سے بول رہا ہوں لائن بازار پورنیہ لائن بازار سے ایک دوست میرا ادھر رہتا ہے تو وہی دیا ہے نمبر مجھے کتاب کی ضرورت تھی ایک دو کتاب نوائے اردو دس کلاس کی ریڈر انگلش اس کے بعد تاریخِ اسلام نہیں مجھے کتاب کی ضرورت ہے گھر لانے کی اس کی وجہ سے کال کر رہا ہوں نہیں کارڈ تو نہیں ہے اور اس کا آدھار کارڈ

نہیں مجھے کتاب درسی کتاب ہے اس لیے گھر میں ضرورت مطلب کلاس میں ضرورت ہے اس کتاب کی اس لیے اس کتاب کی ضرورت ہے ہم کو لانے کی گھر لانا پڑے گا میرا نام وقار علی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے السلام علیکم